जय झूलेलाल दादी दादी ॻाल्हि इहा आहे त मां थोरो बीमार थी पई हुयसि मुंहिंजी तबियत ठीक न हुई इनजे करे मां पंहिंजो किताबु बि पूरो न करे सघियसि ऐं मुंहिंजूं मार्कूं बि घटि आयूं छाकाणि त तबियत ठीक न हुजणु जे कारण थोरो पढ़ाई घटि थी मुंहिंजी जी दादी मां सम्झां थी मां एक्स्ट्रा क्लास लॻाईंदसि पर थोरे वक़्त खां पोइ लॻाईंदसि छाकाणि त अञां मुंहिंजी तबियत ठीक कोन्हे हा हा दादी मां हिन वैकेशन में ई चालू करे छ्ॾींदसि क्लास जी दादी तव्हां थोरो ॿुधाईंदव कहिड़ा किताब मां पढ़ां ताकी मुंहिंजो ग्रामर सुठो थिए जी दादी तां ॿुधाए सघंदा कि मां किथे एक्स्ट्रा क्लास वठां ताकी मुंहिंजो इहे जेके सब्जैक्ट्स में जेके मार्कूं घटि अचनि थियूं त मां सुठियूं मार्कू खणी सघां जी दादी हा मां वेंदसि हुते ऐं हुते ऐडमिशन वठी तव्हांखे ॿुधाईंदसि कि हाणे मां हिते एक्स्ट्रा क्लासेस हिन सब्जेक्टनि में वठी रही आहियां जी दादी जी दादी मां हाणे हलां थी मुंहिंजे क्लास जो वक़्तु थी रहियो आहे जय झूलेलाल